पारंपारिक जे आमचे खेळ आसा तें आमी सांबाळून दवरपाक जाय आमची जी संस्कृती आसा जेणे करून तीं सांबाळून उरतली उदाहरण आमच्या संस्कृतीन शिमग्याच्या वेळार धालो खेळटात आता हे धालो खेळप हे हळू हळू कमी जायत गेला पूण आमी जर हे खेळप परत जर सुरवात केली तर आमची जी आताची जी नवीन पिढी आसा तेंकां आमची जी संस्कृती आसा तीं कळटली आनी आमची संस्कृती टिकून उरतली